हमर पसन्दीदा खेल क्रिकेट छी जाहिमे एगारह गो प्लेयर सब मिल कऽ खेलाइ जाइ छै हम

हमर ई पसन्दिदा खेल अइ दुआरे अइ किएक कि अइमे जे छै से अइमे जे छै से एकदम मनके सबटा सन्तुष्टि मिलै छै आओर साथे साथ खेल जे छै से पढ़ाइ इत्यादि सब चीजके साथ साथ खेलो एगो जिन्दगीमे बहुत बड़का महत्व राखै छै खेलसँ जे छै से तनाव दूर रहै छै साथ ही साथ मनोरञ्जन होइ छै आओर अच्छा साथ ही साथ मोन लगै छै लोकके काज सब करैमे लोकके काम करैके उर्जो बढ़ै छै शरीरो स्वस्थ रहै छै हमर पसन्दीदा खेल क्रिकेट अइ दुआरे यऽ किइक कि जे छै से हम बचपनेसँ आसपासमे देखलहुँ हँ कि खेल क्रिकेटके बहुत अच्छा तरीकासँ जानल जाइ छै हमरा अइके बारेमे बहुत अच्छासँ जानकारी यऽ हमरा ई जे छै से अभिरुचिके रूपमे जानल जाइ छै बहुत अच्छा से हमरा नीक लागैया कि जे ई क्रिकेट खेल अच्छा बहुत जानकारी दै छी हम बहुत सारा अइमे खेलाड़ीके जानै छी जेनाकी आस जेना सुनील गवास्कर भए गेलखिन सचिन तेंदुलकर हुनका तऽ भगवान क्रिकेट के भगवान के ऊपाधि देल गेल छै एना बहुत सारा चीज छै जे हम क्रिकेटके बारेमे जानै छी अइ दुआरे हमरा क्रिकेट बहुत अच्छा यऽ